دہلی کا فن اور دستکاری اپنے دستکاروں کی تخلیقی صلاحیتوں اور ہند کو مختلف تجارتی میلوں جیسے ساراس مقامی تہواروں کے میلے جیسے انڈیا آرٹ فیسٹیول و فنون لطیفہ کی نمائشیں اور حکومت کی طرف سے منعقدہ کردہ دیگر نمائشوں کے ذریعے ظاہر کرتا ہے دہلی کے ہند مند اپنے فن کو مختلف میلوں نمائشوں اور تہواروں میں پیش کرتے ہیں جیسے ساراس میلہ آرٹ فیسٹول اور حکومت کی نمائشیں دہلی کے ہند اور دستکاریاں عوام کے سامنے مختلف نمائشوں تجارتی میلوں اور تہواروں کے ذریعے لائی جاتی ہے ساراس میلہ انڈیا آرٹ فیسٹیول اور حکومت کی جانب سے منعقدہ نمائش اس کی اہم مثالیں ہیں دہلی کی سرزمین ہمیشہ سے فنون لطیفہ کی گربا رہی ہے یہاں کے ہند مند اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو ساراس جیسے میلوں آرٹ فیسٹیولس اور حکومتی نمائشوں کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں